जैसेकि ग्रामीणकेंँ लोकमे आओर शहरके लोकमे ज्यादा फर्क आब नहि छै किआकि आब खेलकूदके मामलामे आब हरकोइ जायछे आगे जाइ छै केओ केओ सेवा शुल्कके आगे चलके देशके नाम रोशन करैछे केओ केओ अपना गली मोहल्लामे खेलिके देशके नाम रोशन करैछे जेना कबड्डी भयऽ गेले ग्रामीणमे खेलैछै फेर ओकरा पञ्चायत विभाग मे खेलैछै फिर पञ्चायत और शहरके विभागमे चलैछै जहिसँ एक ओहो शहर एक आइ काल्हि जेना विराट कोहली भए गेले विराट कोहली क्रिकेट खेलय छै ने ई ईआओर ईशान किशन भए गेले जहिसँ कोइ सुपरस्टार बनैछे इसब विभागमे छै ने पूरा ग्रामीण लोग चलि रहल छै जहिसँ हमरा आरके ठीकठाक चलि रहल छै ग्रामीणमे जैछे खेलकूदके इसब व्यवस्था छै कि हमरा आरके जीवन जेछे ने अच्छा आओर बनि जाए छेै जीवनके मामलेमे खेलकूद आओर शरीर इसब पूरा खेल पूरा अच्छा चलय छै जहिसँ हमरा आरके शरीर पूरा तन्दरुस्त रहैछेै आओर ग्राम विभाग ग्रामीणकेंँ लड़का लोग पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त रहैछेै जाहिसँ खेलकूद पूरा अच्छा चलि रहल छै जहिसँ पूरा मन लागैछेै खेलए कूदएमे या खेलए कूदए एन्ने ओन्ने करएमे जेना खेलकूद भए गेलहँ अपनाके ई भए गेलहँ जेछै शिक्षामे मन लागैछै तब इएह चलते बच्चा लोगके विकास जे छै पूरा देशके पूरा अपना देशके नाम आओर अपन परिवारके नाम रोशन करैछेै